میں اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اگر اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ باہر نکلنا ہے تو اس کو صحیح بھی رکھنا ہوگا جیسے کہ میں ٹائم سے اس کی سروس کرواتا ہوں اس میں انجن آئل چینج کرواتا ہوں اس کے بریکس صحیح کرواتا ہوں اور مطلب پوری ایک سروس کرواتا ہوں تاکہ میں راستے میں مجھے کوئی دقت نہ ہو نہ ہو بعض اوقات بائک چلانا تھوڑا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم لمبے ٹور پہ نکل رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس دو لوگ ہونے چاہئیں جو کہ تھوڑے تھوڑے وقت میں بائک کو چلا سکیں کمفرٹیبل کیونکہ اگر ایک ہی بندہ چلائے گا تو وہ بہت تھک سکتا ہے اس کو مینٹلی تھک سکتا ہے اور دماغی طور پر بھی تھکان ہو سکتی ہے اس لئے تھوڑا ایک راستے چلائے تھوڑا ایک چلائے میں پوری اپنی اس جرنی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں کہ تھوڑا کر کے میں چلاتا ہوں تھوڑا میرا پاٹنر چلا لیتا ہے اور بہت زیادہ مجھے ایک سترک رہنا ہوتا ہے چوکس رہنا ہوتا ہے کہ جب میں روڈ پر چل رہا ہوتا ہوں کیونکہ کوئی بھی آ کے کہیں سے بھی کچھ بھی ٹھوک سکتا ہے یا ایکسڈنٹ ہو سکتا ہے اس لئے بہت اس آرام سے چلاتا ہوں گاڑی